मीडिया अज दे टाइम च इक बड़ा जैदा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले करा दा दिक्खेआ जाये ते मीडिया वी दो किस्म दा होंदा ऐ इक प्रिंट मीडिया ते इक डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया च साढ़े न्यूज पेपर आई जंदे फिर जर्नल्स आई जंदे पब्लिकेशन्स आई जंदियां ते डिजिटल मीडिया च साढ़ा इंटरनेट आई जंदा एह् फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप्प जेह्ड़ा जिन्ना वी साढ़ा सोशल मीडिया ऐ साढ़ा सारा जेह्ड़ा ऐ एह् डिजिटल मीडिया च आंदा अज्जकल ते अज दे टाइम च अगर असें दिक्खेआ जाये ते सोशल मीडिया बड़ा जैदा रोल प्ले करा दा अज दे टाइम च अगर असी दिक्ख सोचिये कि हर इक नूक एंड कार्नर आफ दा वर्ल्ड चाहे ओह् रिमोट एरिया ऐ चाहे अर्बन एरिया ऐ उत्थे दे लोगां कि इस मोबाइल दे जरिये नेट ते इंटरनेट दे जरिये हर इक चीज दी इंफर्मेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् मिल्ला करदी ऐ इंफर्मेशन वी मिल्ला करदी ऐ ते कन्नै अवेयरनेस बी होआ दी किस तरीकै कन्नै साढ़ी लाइफ च केह् हैप्पनिंग हो हो दी ऐ त कुत्थे केह् केह् चीजां होए होया करदियां न ते आक्खने दा मतलव ऐ कि अज दे टाइम च लोक बड़े जैदा अवेयर होई चुके दे न उनागी सब पता कि कुसी वोट पाना कुसी नेईं पाना कु'न केह् करा दा केह् हैप्पनिंग हो दी किस तरीके दी अज दी दुनिया चले दी सब एह् मीडिया जेह्ड़ा ऐ एह् इंफर्मेजाशन जेह्ड़ी ऐ फैला करदा लेकिन एह् आइये पाजिटिव लेकिन मीडिया जेह्ड़ा ऐ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बी लोकां दी जिंदगी च पादा ओह् किस तरीके कन्नै कि मीडिया केई वारी झुठी न्यूज कि इस तरीके कन्नै फैलांदा की लोक उस्सी सच्च समझी जंदे और मीडिया केई वारी बिकाऊ वी होई जंदा हमेशा उनें उयो ही खबर देनी जेह्ड़ी ओह्दी इंटरेस्ट दी ऐ जेह्ड़ी गौरमेंट दे फेवर दी ऐ और केई बारी मीडिया जेह्ड़ा ऐ गलत न्यूज जेह्ड़ी ऐ ओह् लोकां दे विच शेयर करदा और लोक जेह्ड़े न इमोशनली वी बचारे सो सच्च समझी समझी जंदे उस चीज कि ते आक्खने दा मतलव ऐ कि मीडिया जेह्ड़ा एह्दे बड़ा इम्पोर्टेन्ट पिल्लर ऐ साढ़ी डैमोक्रेसी दा इस आसी इस्सी मीडिया कि असी फोर्थ पिल्लर आफ डैमोक्रेसी बी आक्खने की मीडिया बड़ा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले करदा साढ़ी लाइफ च इस करियै मीडिया जेह्ड़ा ऐ ओह् उस्सी हमेशा मीडिया कि हमेशा जेह्ड़ी ऐ ओह् सही न्यूज जेह्ड़ी ऐ लोकें तक पहुंचानी चाहिदी ऐ केईं बारी इक मीडिया दा इक नेक्सस बनी जंदा कि इस इस फेवर च न्यूज देनी इदी न्यूज देनी इदी नेईं देनी ते ओह् चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं होनी चाहिदी बिलकुल इक क्लेअर जेह्ड़ी ऐ ओह् इमेज होनी चाहिदी ऐ ताकि लोग जेह्दे उप्पर विश्वास करदे ओह्दे उप्पर विश्वास करना छड्ढी निं देन